हलो नमस्कार जी सर जी ये आप जाएँगे ना जो के बिल्कुल जस्ट सामने मिलेगा आपको जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ

हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी हाँ जी

सब में सब में तो खैर ठीक है फिर भी कम से कम बीस पच्चीस मिनट तो फिर भी लग जाएगा आपको पहुंचाने में वो क्वालिटी हमारी फस क्लास है हमारा रेस्टोरेंट अच्छा है इन्टरनेसनल है साफ सफाई वगैरह जो भी है हाँ फाइव अस्टार में हर प्रकार की सुविधा दी जाती है ग्राहकों को ऐसा नहीं है ओर नहीं नहीं बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप भरोसा रखिए पेकिंग वेकिंग वगैरह पेमेंट जैसे मसाला डोसा का तो जैसे हो गया तो प्लेन का तो हंड्रेड रहता है और मसाला डोसा का टू हंड्रेड हो जाता है है ना जी और पानी पूरी का जैसे कि दही अही डाल कर जो पानी पुरी दी जाती है तो उसका थोड़ा सा चार्ज अलग रहता है वो वो भी हंड्रेड करीब की हो जाती है हैं तो ऐसा है याने तीन सौ थ्री हंड्रेड के समथिंग हो जाएगा और डिलेवरी चार्ज ये है कि दस बीस रुपए डिलीवरी चार्ज लग जाता है जैसे कि अपने पास में है आधा किलोमीटर है आपका घर तो दस बीस रुपए में काम हो जाएगा है ना तो जी जी जी जी जी वो फिर निश्चिंत रखिए आधे घंटे के अंदर आपके बेशक पहुंच जाएगी घर डिलेवरी जी जी